آٹھ لاکھ دو ہزار چھ سو اٹھارہ پانچ ہزار تین سو پندرہ تین لاکھ دو ہزار چار سو انیس پانچ لاکھ چھ ہزار چار سو پندرہ سات لاکھ آٹھ ہزار نو سو بارہ